असांजे घर में जेके समाचार पत्र ईंदा आहिनि उन में इलाही तरह जा समाचार हूंदा आहिनि हुन में त शादी जा एड बि हूंदा आहिनि औरि राजनीतिक बि हूंदा आहिनि इलाही तरह जा खेल जा बि हूंदा आहिनि औरि हर तरह जा उन ई में समाचार हूंदा आहिनि लेकिन जेको मूंखे वणंदो आहे उहो हिकिड़ो ॾींदा आहिनि थोरो सो हुन ई में उहो पंहिंजी हेल्थ जे बारे में सिहत जे बारे में ॾींदा आहिनि की असांजो स्वास्थ असां पंहिंजो कीअं ठीकु रखी सघंदा आहियूं त उन ई में सिहत जे हिसाब सां ॾींदा आहिनि खाइण पीअण जो तरीक़ो छा खाइण सां छा कंहिं प्रोब्लम में छा शइ खाइण सां ठीक थी वेंदी आहे उहो मूंखे उन ई में ॾाढो वणंदो आहे उन ई में मां उहो बिल्कुलु हमेशह पढ़ंदी आहियां उन ई खे ई मां इलाही उहो ॾींदी आहियां हमेशह ॾिसंदी आहियां की उहो किथे ॾिनो अथऊं त मां पढ़ंदी आहियां उन ई खे कि सिहत पंहिंजी कीअं ठीकु रखूं कहिड़ी प्रोब्लम में छा खाइणु खपे कहिड़ी प्रोब्लम में छा खाइणु खपे त उहो मूंखे इलाही ज़्यादा वणंदो आहे उन ई समाचार पत्र में मूंखे उहा ई शइ वणंदी आहे ऐं उहो मां ॾिसी करे उन ई खे ई पढ़ंदी आहियां उन ई खे ई अॻिते ॾिसंदी आहियां